माछो जे पालबै से केना पालबै पोखरि झाखैरि मोलो लै छियै ओतय टका पैसा लगैक तीन साल के सालाना लै छै तीन लाख चारि लाखमे लै छियै आ पानि तीन साल से नहि होए छै तऽ ई घाटे न लागैय छै घाटे लागै छै तऽ केना ओहिमे माछ पालबै जे पानि हेतै तै के बादे ने ओहिमे घास आर कोनो उबतन होतै तब ने ओ घकना ताकना खायकऽ रहतै कीने कीन के कते खुएबै सरकारो मदद दैतियै तबे ने पोखरि झाखैरि कतौ अथी नाला दैतियै की लाइने द्वारा मोटर लगा दैतियै तब ओ मे पानि दैतियै तब ने बच्चा पालल जैतियै तब न फेर नमहर होतियै तऽ खुआ पीआके सबके सब तैयार हेतियै माछ तऽ फेर नमहर होतियै तऽ बेचतियै दू पैसा होयतियै ओहिसॅं असूली असूलिए नहि होइ छै तऽ की करबै पोखरियो झाखैरि आब सूखबे ने करै छै घास उसरा कतौ नहि होइ छै जे ओ माछ खायकऽ रहतै पूरा सूखि गेलै कते पानि देबै मोटरे सॅं ओ नलका रहितेए तबे ने नलको अर किछो नहि छै